खेती बाड़ीके जे बहुत बदलाव एलैए हँ जकरामे कि पहले जेनाकि खेती हलसँ करल जाइत रहै आब जे छै खेती ट्रैक्टरसे करल जाइत छै ओकर बीज जेछै से मार्केटसँ आबैत छै पहले हमरासभ घरमे ही बीज रखैत रहै छलिऐ आओर ओहि बीजसँ हमरासभ खेती करैत छेलिए आब जे छै हमरासभकेँ हाइब्रिडके बीज आबैत छै आओर ओहिसँ खेतीके लिए हमरासभ तैयारी करैत छिऐ आओर जे छै कि मकइ भेलै धानके भेलै धानके पटवन जैसे हमरासभ करैत छिऐ पहले वर्षाके भरोसे होइत रहए आब जेछै तऽ ओकर पटवन हमरा सभ पम्पके व्यवस्था ई सबके राखैत छिऐ जेहिसँ समय समय पर पानिके व्यवस्था दैत रहैत छिऐ जेहिसँ कि हमरासभकेँ उपजामे कभी दिक्कत नहि होइत छै इएह सब हमर सभके घरके व्यवस्था छै आओर इएह सब हमरासभ खेतीमे अपना तरहसँ लागत लगाइके खेती बाड़ी करैत छिऐ